सब से अधिक बार बार आने वाले विश्व में से एक जिसका आप मध्य प्रदेश में सामना करेंगे वह है आदिवासी कला अन्य आधुनिक चित्रणों के साथ संयोजन मध्य प्रदेश में कला और शिल्प की कोई कमी नहीं है मंदिरों और पर्यटक दार्शनिक स्थलों के अलावा पर्यटक और आदिवासी विभिन्न रंगीन अनूठी कलाओं के साथ मध्य प्रदेश आस्चर्यचकित करता है यहाँ की कलात्मक प्रतिभा इतनी अनूठी है कि आप को कठिनाई होगी कि यहाँ से क्या ले जाया जाए मध्य प्रदेश के रीति रिवाज और परम्पराओं किसी एक विषय तक सीमित नहीं हैं यह भारत के बाक़ी राज्यों से काफ़ी भिन्न है जनजातीय समुदायों की भी अपनी परम्पराएँ और रीति रिवाज हैं जो शेष भारत से काफ़ी भिन्न हैं उदाहरण के लिए घोटुल एक परम्परा है जिसका एक पालन मोरिया जनजाति के युवा अविवाहित लड़के और लड़कियाँ करते हैं इस परम्परा के अनुसार सभी लड़के और लड़कियाँ एक आम बैठक मैदान में इकट्ठा होते हैं